हेल' औ हेलौ माथो नांगौमोन दङ दंनायालाय नांगौमोन मायदि गोनांनि ना मास स्राइसनि मायदि गोनां बालाय दामा एसे गोसाहाय बिदिनो आथायसस' फानो जोङो आथायसस' उन्ट्रिसस' फानो नोंबा लागोना लाया बिदिखौ लानोसै लांफैनो हागोन होनबालाय आरो मा मा नांबावगौ आर मा मा नांबावगौ आर मा मा सि नांगौ मा मा सि नांगौ होनदों आं मोजा मोजां डिजाइन डिजाइन ओंखारथारदों दख'नाया आजिखालि औ दख'नाया मोजां मोजां डिजाइन ओंखारथारदों मोजां मोजां दङ मोजां मोजां माबाफोरखौ ला खौसो लानांगौहाय मायदि गोनांखौसो आजिखालि बे गोदान गोदान डिजाइन ओंखारनाखौ लाजालाबाया लिमोननाफ्रा लस जाथारो मासस्राइसनिखौ मास मासस्राइसआबो मोजां मोजां दङ मासस्राइस मायदिबो दं मासस्राइस नंजोबैबो दं

मास स्राइसआथ' इदिनो आवगायाथ' नइस' गाहामनि फानोमोन दाना हाजार पन्सासनि फानसै आमफ्राय आगर आगर गेदेर मासस्राइस आगर गेदेर मासस्राइस बालाय बार'स' तेर'स' थाङो पन्द्रस' गाहाम थाङो अबेबा अबेबा गांनै लानोसै लांफैनो हागोन होनबालाय दंबावोहाय नैजोंना रायज्लायनांगौआ एसेबाव नोंजों गोबां खोथा रायज्लायनांगौ दं माहाजोनहाय नोंसिना मालाय गोदान गोदान बायना गानो हायो जोंहा गैया औ गैया जायो गावसिना मालाय बायबाय थानो हायो

जोंना नै गैया फानग्राब्लाबो

ए मोनोहाय नोंसिना दाउ अमा फाननानै जोंना गैया बिदि फाननोबो जोंहा जों फाननानै गरिबसो जागासिनो मा मोजां मोनो बांसिनसो हनै गाननोसो मोना दख'ना बेफारि जाना गाननोनो मोनलासो रेजेक्ट रेजेकखौसो गाननांसै जोङो लादो दे गाननांगौ मोननाय गाननाय मोननाय समावनो गानखानांगौहाय बुरैबा मोनगाना बेफोरखौ थैबा थांफाया बालाय लाङोलां एसे गिजि गिजि गानब्ला गाव गावनि सेहेराखौनो बुरै मोनलायलाङो दसेनो गोदान गोदान गाननो दसेनो गावखौनो गाव साबजाखांनाय मोनो गानखानांगौहाय मोननाय समावहाय दे बिदिब्लालाय होनब्लालाय दोन्थ'लायदिनि औ दोनदिनि दे होनब्ला औ दे